جی ہاں بھائی بولیے

ٹھیک ہے میڈم جی جی یہ بتائیے میڈم آپ کہاں سے مجھے آپ کو پک کرنا پڑے گا اچھا ٹائم بتائیے آپ اپنا ہاں میں پہو ساڑھے تین بجے آپ کو موتی محل کے باہر مل مل جاؤں گا اور آپ اپنے وہاں پہنچ جائیے گا اور آپ کو میں پہلے حوض خاص کا پہنچا کے آپ کا حوض خاص کا کام کر کے اور اس کے بعد آپ کو قطب مینار چھوڑ دوں گا لیکن ایک بات بتائیے آپ میٹر سے چلیں گی یا میں ایسے ہی چلیں گی میں آپ کو رفلی بتا دوں کہ بھائی اتنے پیسے لگیں گے یا میٹر سے چلنا پسند کریں گے دیکھیے دیکھیے ویسے آپ آپ حوض خاص پہ رکیں گی بھی اور تو وہ تو میں فور ہنڈریڈ لینا ہے اور اگر آپ میٹر سے چلیں گے میٹر سے چلیں گے تو آپ کو جتنی بھی ویٹنگ ہوگی ویٹنگ میں میٹر میرا چلتا رہتا ہے چلو ٹھیک ہے آپ چلیے جیسا آپ کہیں گے ویسے ہی مینیج کر لیں گے آپ بس ساڑھے تین بجے ایکزیٹ موتی محل پہ پہنچ جاؤں آپ کا نام کیا ہے میڈم آ یہی یہی نمبر سے اسی نمبر پہ فون کر لوں گا میں اسی نمبر پہ ٹھیک ہے اوکے اوکے اوکے جی ویلکم